जी नमस्कार बोलिए जी कम्प्यूटर इस्कीन क्या हो गया है उसकी इस्क्रीन को तो यह अच्छा गिर गई थी तो उसमें क्या ब्लर आ रहा है दिख नहीं रहा है कुछ जी जी तो कौनसे उसका है कम्प्यूटर आपका एच पी कम्पनी का है और यह विंडोज कौ किस कौनसी है उसमें जी नहीं तो कम्प्यूटर में इस्कीन नहीं नहीं वह पैसे तो मैं बता दूँगा बट यह है कि जो एच पी कम्पनी का तो डेस्कटॉप तो वह कम्पनी किसी डेस्कटॉप को बताइए किस कम्पनी का डेस्कटॉप है आपका अच्छा अच्छा अच्छा जी कितने इंची है अच्छा घर पर है नहीं तो उसके लिए क्या है कि मतलब जैसे चौबीस इंची का बत्तीस इंची का उसके लिए मतलब उसका सबका अलग अलग प्राइज़ है तो मतलब उस हिसाब से प्राइज़ मैं आपको बताऊँगा जिस हिसाब से आप मतलब उसमें मेरे को उस साइड टूल का सिस्टम ब देंगे चौबीस इंची का समथिन्ग का उसका जो अमाउंट आएगा वह आएगा छः हज़ार पाँच सौ रुपये इसमें जी इसके लिए दो दिन देने पड़ेगा आपको टाइम क्योंकि इसके दो दिन का टाइम लगेगा यह अपना शॉप यह भोपाल न्यू मार्केट में है येस मॉर्निंग दस बजे से खुली रहती है म शा इवनिंग टाइम नौ बजे तक जी नहीं प्राइस मैंने वह बता दिया है छः हज़ार पाँच सौ रुपये रहेगा जी कम से कम दस परसेन्ट जो हो जाएगा वह कर लेंगे दस परसेन्ट आप लेकर आएगा उसके हिसाब से जो उसमें जो रहेगा यदि इस्कीन के अलावा यदि फ़ोल्डर जाए पूरा डलेगा तो जब भी उसको चेक करना पड़ेगा तो बहुत सी चीज़ें हैं मतलब उसमें नहीं नहीं नहीं उसकी दिक्कत नहीं आएगी बट यह है कि उसका जो फोल्ड देखो उसमें दो प्रकार का या इस्क्रीन जाती है या ए वह फोल्डर गया है तो वह दोनों चीज़ें देखना पड़ता है उस हिसाब से उसके रिपेरिंग होगी